अॾु मां तव्हांखे ॿुधाइण थो चाहियां त मोबाइल मां घणेई फ़ाइदा आहे घणेई नुकसानु आहिनि मोबाइल जे करे पहिरों मां ॿुधाइण थो चाहियां फ़ाइदा फ़ाइदा इह आहिनि की मोबाइल मां माण्हूं अॾु घणेई पैसा ठाहे सघंदा आहिनि उन्हनि खे गेमुनि जे रस्ते पैसा ठाहे सघंदा आहिनि इंस्टाग्राम ते रील्स विझी करे माण्हू घणेई पैसा ठाहे सघंदा आहिनि व्लोग ठाहे करे नाश्तनि जा व्लोग डोली नाश्ते यो हाणियो हिकु व्लोग आयो हुयो उनमें ॾेखारियो हुन त उह दालि पकवान कीअं विकिणीदो आहे दालि पकवान विकिणण खां पोइ उन जा उन माण्हू अॾुकल्ह आशीष चंचलानी व्लोग ठाहे करे ठाहींदो आहे मोबाइल मां अॼे घणेई नमूने जा फ़ाइदा आहिनि मोबाइल हिकु ज़रियो आहे इन्सानु खे की हिकु हंधि खां ॿिए हंधि इन्सानु फ़ोन ते ॻाल्हाए सघंदो आहे वीडियो कॉल करे सघंदो आहे इंस्टाग्राम ते वीडियो चैक करे सघंदो आहे ऐं इंस्टाग्राम ते ॻाल्हाए बि सघंदो आहे मोबाइल अॼु जाम सुठो जरियो आहे की माण्हू हिकु हंधि खां ॿिए हंधि ॻाल्हाए सघे जीअं त सुठे ॻाल्हियूं सिखे ऐं माण्हू वीडियो ठाहे करे व्लोग ठाहे करे इंस्टाग्राम यूट्यूब व्हट्सअप ते विझंदा आहिनि जीअं अलगि अलगि माण्हू ॾिसनि ऐं हिन मां केतिरा ई माण्हू चवंदा आहिनि की गेमिंग में बि सुठो हूंदो आहे मोबाइलिनि जूं गेमिंग जीअं त पबजी मिनीमल शा कई अलगि अलगि टाइपनि जी मोबाइल निकितियूं आहिनि जीअं त सैमसंग कंपनीअ मोबाइल आहे एम आइ कंपनीय आहे मोबाइल अलगि अलगि टाइप कंपनी मोबाइल आहिनि पर मोबाइल मां एतिरा फ़ाइदा हूंदा आहिनि ऐं त नुक़सानु बि हूंदा आहिनि जीअं त नुक़सान इअ आहे त माण्हू अगरि वधीक देरि मोबाइल हलाईंदो त हुन मां एतिरो हुन जा जेके रेडिएशन हूअ माण्हू जे अख़ियुनि में लॻंदा त माण्हुनि जूं उन जूं अख़ियूं ख़राब थी सघंदियूं आहिनि अख़ियूं ख़राब थी सघंदियूं आहिनि पर माण्हू सम्झनि त सुठो आहे न त हुनजो तबियतु ख़राब थी सघंदी आहे मोबाइल जे करे माण्हू अॾुकल्ह जाम सुठो साबितु थियो आहे की मोबाइल अगरि सुठो आहे पर नुक़सानु बि त आहिनि उन मां माण्हुनि खे उ फ़ाटी सघंदो आहे ऐं उखे वधीक देरि यूज़ कंदासि त उन माण्हू चार्जिंग ते यूज़ थी सघे त मोबाइल न यूज़ कयो छाकणि त चार्जिंग ते हलाइण सां माण्हू जी बैटरी जेकी आहे हूअ फ़ाटी सघंदी आहे बैटरी फ़ाटी करणु जे करे हुन माण्हू जो कुझु बि तबियतु ख़राब थी सघंदी आहे माण्हू के मोबाइल घटि हलाइणु खपे ॾींहं में भले ॾेढ कलाकु कलाकु हलाए उअ सही आहे पर हेॾी बि देर मोबाइल न हलाइणु खपे छाकणि त माण्हुनि जी तबियत हुन में ख़राब थी वेंदी ऐं माण्हूं ख़राब